हेलो

अच्छा तो क्या वो दवाई समय पर ले रहे हैं नहीं तो जब तक दवाई समय पर नहीं लेंगे और परहेज़ अगर नहीं करेंगे समय से तो फिर बीमारी कहाँ से ठीक होगी च्छा अच्छा परहेज़ क्या कर रहें वो अभी

नहीं तो बिना परहेज़ का नहीं हो सकता न उनको मीठा नहीं खलाना है जिसमें भी सुगर की मात्रा है वो चीज़ नहीं देना है इसलिए जब तक परहेज़ नहीं किन करेंगे और समय से दवाई नहीं खाएँगे जब तक कहाँ से ठीक होंगे अच्छा तो उसके लिए आपको समय समय उनको दवाई है वो वाली दो और मीठा खाने के लिए मदद करो इसके बाद अगर नहीं होता है तो पाँच या सात दिन के बाद मेरे पास फिर से दिखा देना हाँ तो अभी एक बार हो सकता है तो अभी हाँ ठीक है दिखा सकते हो आप